ہماری ریاست میں اردو زبان كا یوز بہت كمی سے كیا جاتا ہے آج كے ٹائم پہ اردو كی اتنی اہمیت نہیں ہیں جتنی كہ ہونی چاہیے اردو زبان كو بہت ہی كم درجے پر ركھا جاتا ہے كیوںكہ جو اسكولس اور باقی سب جگہیں ہیں سب جگہ پر اردو نہیں یوز كی جاتی ہندی انگلش اور باقی لینگویجز یوز كی جاتی ہیں جو كہ ہمارے لیے ایک طرح سے اچھا نہیں ہے كیوںكہ اردو زبان كو بھی ہمیں یوز كرنا چاہیے اور جو ہماری سركار ہے انہوں ںے بھی ہماری انڈیا كی بہت سی لینگویجز كو انٹر نیشنل نیشنل كروایا ہے جیسے ہماری انگلش لینگویج اںٹر نیشنل ہے اور جو ہماری ہندی لینگویج ہے وہ نیشنل ہے اس طرح سے اردو كا كوئی بھی رول نہیں ہے تو یہ چیز ہمارے لیے بہت غلط ہے ہمیں اردو كو بھی بہت زیادہ امپورٹینس دینی چاہیے پہلے كے زمانے میں ہر ایک ہر ایک انسان كو ہر ایک بڑے جو ہمارے آج كل كے بڑے بزرگ ہیں سب كو اردو آتی ہے لیكن جو ہماری آج كی نئی جنریشن ہے ان كو اردو نہیں آتی كیوںكہ ہمارے اسكولوں سے اردو كا آپشن ہٹا دیا گیا ہے جس وجہ جس وجہ سے اردو كے ٹیچرس بھی نہیں ملتے ہیں ہمیں دیكھنے كو اور دیكھا جائے تو بہت كم ہی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اردو سكھائی پڑھائی جاتی ہے اسی وجہ سے ہمارے آج كل كے بچے جو ہیں وہ اردو كم سیكھ پاتے ہیں كم بول پاتے ہیں اور اور اب تو انگلش میڈیم اور ہندی میڈیم كا اتنا كریز ہو گیا ہے كہ اردو میڈیم میں كوئی جانا بھی نہیں چاہتا ہے كیوںكہ یہاں اگر جائیں گے تو كوئی كریئر نہیں ہے كچھ بھی نہیں ہے تو یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے كیوںكہ ہمیں اردو كو بھی امپورٹینس دینی چاہیے ہمیں اردو كو بھی آگے پہنچانا چاہیے ہمیں اپنی سركار سے درخواست كرنی چاہیے كہ اردو كو بھی ایک جگہ ركھا جائے جو كہ لینا چاہتا ہے جو چاہتا ہے كہ ہم اردو پڑھیں اسے ہمیں اردو پڑھوانی چاہیے اس كے لیے ہمیں اردو كے انسٹی ٹیوٹ ٹیچرس ركھنے چاہیے اور گورمنٹ كو اسكولس اور كالجز میں اردو لینگویج كے لیے بھی ہمیں ٹیچرس اور ہمیں آپشن دینا چاہیے كہ ہم اردو لے سكیں اردو بھی اور مسلم لوگوں كے لیے اردو بہت امپورٹنٹ ہے كیوںكہ اردو میں بہت سی كتابیں لكھی ہوئی ہیں كچھ لوگوں كو اردو آتی ہی نہیں ہے كیوںكہ وہ اتنا بزی ہیں پڑھائی میں اور باقی چیزوں میں كہ انہیں اردو سیكھنے اور پڑھنے كا ٹائم ہی نہیں مل پاتا ہے تو ہمیں اردو كو بہت زیادہ امپورٹینس دینی چاہیے اردو كے لیے ہمیں انسٹیٹیوٹ وغیرہ یا پھر كوئی بھی كسی لیول پہ اردو كو لانا ہی چاہیے